مہاراشٹر میں ہیلتھ کیئر کی اگر جو ایک دم دیشی بڑے شہروں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہیں اور جو فیسلٹیز ہیں ملٹی اسپیشلٹی کلینک ہیں اور وہ ایک ہی کیمپس کے اندر جیسے ٹاٹا کے بہت سارے کلینکس ہیں تو وہاں پہ وہ کم سستے داموں میں ہر کوئی اس فیسیلٹی کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر ہم چھوٹے گاؤں یا یا دیہاتوں میں جائیں گے تو تھوڑی ان کی حالت خستہ ہے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں اویلیبل یا پھر میڈیسنس جو چاہیے وہ اویبلیبل نہیں ہیں یا ویکسینیشنز ہیں جیسے پولیو وغیرہ کے پولیو تو نہیں لیکن میں اگر دوسرے ویکسینیشنس کی بات کروں جیسے اسنیک بائٹ وغیرہ کے تو ان کے جو ہیں تو یا ایمرجنسی میں لگنے والی جو جو دوائیں ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتیں لیکن یہ صرف میں بات کر رہی ہوں دیہاتوں کی یا چھوٹے قصبوں کی ادروائز تو جو ہے وہ اوور آل جو اگر بڑے شہروں میں دیکھا جائے بامبے ناسک یو نو پونے میں تو یہ سروسیز کافی بہتر حالت میں ہیں اور آلٹرنیٹیوز بھی ہیں